हैलो नमस्ते मैम मैड़म में इक्क सरकारी स्कूलै दी एडमिनीस्ट्रेशन चा बोल्ला दे तुस ते मैम एह् में इक्क तुंदे कन्नै इक्क कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाह्न्नीं स्कूल दे बारै ई जियां की साढ़े स्कूल बिच ना पानी दी ओह् जादा कमीं आवा दी मतलब गंदा पानी ऐ ते ओह्दे कन्नै ओह् होंदा ना बच्चे बमार होआ दे इन्ने जादा ते मैड़म एह्दा कोई हल्ल कड्ढो ते इक्क होर ना साढ़े क्लॉस रूम च ना बर्खा पौंदी ते नेईं बैंच न बौह्ने आस्तै भुंञां पढ़ांदे टाट पाइयै पानी आवा दा होंदा इन्ना बड़ा पढ़ने बिच इन्नी परेशानी होंदी इत्थें ते होर केह् नांऽ इंदा नेईं इद्धर पक्खे ढंगै दे बिजली इन्नी घट्ट इत्थें ते बच्चे इंया बमार न औंदे निं पैह्ले नंबर ते स्कूल औन ते बिजली निं औंदी ते बच्चे पढ़दे ते औंदे गै निं हैन ते पढ़ना कुद्धरा ते पैह्ले नंबर बौह्ने दी गै सुविधा निं ऐ ते कुद्धरा औना ते बच्चे पैह्ले नंबर ते बमार होई जंदे ते उनें औना कुद्धरा ते केह् आक्खदे उसी नेईं इद्धर कोई डस्टबिन बगैरा इद्धर कोई नालियां इन्नियां गंदियां कूड़े कन्नै भरोची ठीक ऐ थैंक यू